हलो क्या मेरी बात श्री राम ट्रेवल एजेंसी में हो रही है सर हमको न एक गाड़ी चाहिए थी आपके एजेंसी से बुक करवानी है हमको रतलाम जाना है मेरे साथ मेरे कुछ फ़ैमिली मेम्बर है पाँच छः लोग

सर हमको तीन दिन के लिए जाना है तो सर हम लोगों को परसों के दिन चहिए सुबह मॉर्निंग में सात बजे हमको निकलना है हाँ सर आपकी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि हम आठ लोग अच्छे से बैठ सकें

तूफान अरे नहीं नहीं सर इतनी इस्पेशल गाड़ी नहीं चाहिए हमको साधारण सिम्पल गाड़ी चाहिए पर कंफ़र्टेबल चाहिए तो सर इसके चार्जेस क्या रहेंगे

तीन दिन के लिए

एक्स्ट्रा मतलब तीस हजार रुपये क्यों उसमें ज़्यादा पेट्रोल लगता है क्या तो पेट्रोल तो उतना ही लगेंगा न छोटी गाड़ी में भी उतना ही पेट्रोल लगेगा बड़ी गाड़ी में भी उतना ही पेट्रोल लगेगा

तो आप एक बात बताओ

गाड़ी के साथ कोई और सुविधा दे रहे हो आप कि बस गाड़ी दे रहे हमको रतलाम की पूरी जगह घूमनी है ऐसा नहीं कि हमने बोला है कि हमको रतलाम जाना है तो आप सिर्फ रतलाम के लिए बुक करोगे हाँ तो एक एक जगह घुमानी है आपको तो सर ड्राइवर ड्राइवर आपका रहेगा कि ड्राइवर हमको लाना पड़ेगा वो तो आपको करना ही पड़ेगा हाँ वो जो तीस हजार रुपया आप ले रहे हो तो उसमें तो उसी का चार्ज ले रहे होंगे न पता है हमको ठीक है सर कोई बात नहीं अब क्या बोल सकते है आपको आप हम नए नए टूरिस्ट के साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हो हाँ जहाँ तक है कि खाना हाँ जहाँ खाना महँगा हो हाँ तो सर वही तो बात है न आप अपने पर्सनल होट जरूरी थोड़े न है कि वहीं पर अच्छा खाना मिलता हो आप क्यों दूसरे होटल ले कर जाओंगे आप तो आपके पर्सनल होटल ले कर जाओंगे ताकि आप तो एक काम करिए न सर एक काम करिए तीस हजार रुपये में खाना भी इन्क्लूड कर दीजिए खाना भी आपकी तरफ से फ़्री ही दीजिएगा ठीक है सर आप परसों के दिन के लिए हमारी बैतुल से रतलाम जाने के लिए आपकी गाड़ी बुक कर दीजिए

चन्द्रशेखर वार्ड सदर बैतुल आपने जेड अकैडमी देखी है

वहीं भेजना है हाँ